एह्दै च साह्नी पुच्छेआ गेदा ऐ इंडिया दियां पंज स्टेटां असैं नां लैना ऐ कि जियां साढ़ी पैह्ली होई गेई बिहार दुई होई साढ़ी गोवा त्री होई छत्तीसगढ़ चौत्थी होई साढ़ी हैदराबाद ते पंजमीं होई साढ़ी अपनी जम्मू कश्मीर ते